میں نے ایک واچ خریدی جو کہ بہت مہنگی تھی میں نے فرسٹ ٹائم واچ خریدی تھی میں نے وہ کچھ دن ہی پہنی تھی کہ وہ خراب ہو گئی میں نے ٹھیک کروائی پھر اس کا کلر اتر گیا مجھے پسند نہیں ہے واچ لیکن ٹائم دیکھنے کے لیے پہننی پڑتی ہے مجھے واچ سے ہاتھ میں پسینہ آ جاتا ہے الرجی ہو جاتی ہے اور اس واچ کی وجہ سے مجھے جب بھی میں واچ پہنتی ہوں الرجی ہوتی ہے بہت گندی واچ تھی وہ فرسٹ ٹائم پہنی تھی وہ خراب نکل گئی اس کوالٹی بھی خراب نکلی گئی نکلی میں نے اپنے گھر میں سب سے منع کر دیا کوئی بھی اسے نہ خریدے میری فرینڈ بھی پوچھ رہی تھی اس کے بارے میں لیکن میں نے اسے بھی منع کر دیا اتنی گندی اتنی گندی اور اتنی مہنگی بھی تھی من مطلب مہنگی ہے تو وہ اچھی ہونی چاہیے تھی لیکن وہ بہت گندی نکلی میں نہ چاہتی کہ اب میں پھر سے کبھی واچ لوں